समयके साथ मैथिली भाषाके प्रयोगमे बहुत तरहके बदलाव आबि गेल अछि प्राचीन समयमे जे मैथिली बाजल जाइत छलए ओहिमे मैथिलीके सुगन्ध सभसँ ज्यादा होइ छलै दोसर भाषा ओहिमे शब्द अन्दरमे प्रवेश नहि करै छलए जेकर कारण सॅं मैथिली एक क्षेत्रीय भाषाके रुपमे बुझल जाइत छल जँ जँ समयके बदलाव भेल तँ तँ अन्य भाषाके जे प्रभाव मिथिलामे भेल जाहिमे मैथिलीकेँ सेहो प्रभावित केलक एहि भाषा सभमे अनेको राज्यक भाषाके प्रभाव आबि गेल जेकर कारण से प्राचीन मैथिलीके शब्द सभ विलुप्त भऽ कऽ नव नव मैथिल शब्द एहिमे जुड़ल गेल आ एहिसे मैथिलीके जे वास्तविक भाषाके स्वरूप छल ओ बहुत जादा बदलि गेल आओर दोसर संस्कृतिके प्रभाव ई भाषा पर एलाके कारण से ई भाषाके अपन मूल प्रभाव किछु किछु बदलि जेबाके कारण से एकर प्रभाव जे अछि आनो संस्कृतिके एहिमे देखल जा रहल अछि